हमरा गाममे सर्वोदय छै ओहिपर मैदान छै खेलैके लेल हमरा गाममे बेसी लोक बैट बॉल खेलै छै ओहिमे एगारह एगारह टा प्लेयर रहै छै बैट रहै छै बॉल रहै छै विकेट रहै छै तऽ सभगोटा खेलै छै ओहिठाम जाइ छै चारि बजेके बाद सभ खेलै जाइ छै गामके युवकसभ अपन खेलेलक दू चारि घण्टा तकर बाद घुमिकऽ ओहिठामसँ आएल सभ आरो जाकऽ हमरा गाममे पिटोओ सब खेलल जाइ छै बच्चासभ पिटो खेलै छै तकर बाद गुल्ली डण्टा सब खेलै छै बच्चासभ गुल्ली डण्टामे एकटा गुल्ली रहै छै एगो डण्टा रहै छै ओहो सब खेलै छै बच्चासभ